हेल्ल'

अ अ बुंनायसाय मामोन

अ अ अ अ जागोन दे बेसेबां नांगौमोनबा नोंथांनो बिस मनसो अ होनब्ला दाथ' ओं जोंनियाव दायो मनसेयाव सयस' सारै सयस' बिदिहै सोलिदों आरो रेटआ ओमफ्राय नोंथांनोब्ला माब्ला नांगौमोन अ जागोन दे जोङो माने जमा जों खालामगोन खालामनानै नोंथांनो जोङो खबर होगोन जोंनियाव दायो रनजित माइ मोनगोन आरो मासुरि बेबायदिखौ आरो बाहादुर बेबायदिखौ मोननाय जागोन आरो मननैसोबा नोंनो मननैसो नांग्रोगौ जादों नामा अ अ अ जागोम दे माने ओजों आंबो नै जमा बुथुमनानै जोङो दंखायो होनब्लाबो जों नोंनि नांगौबायदियै जों सानसेयाव जों हरनो हानाय नङा जुदि नोंनो हब्थाहसेनि गेजेरावनो नांगौब्ला जोङो बुथुमनानै जों नोंथांखौ फोरमायहरनो हागोन आरो नोंथाङा लांफैनो हागोन लांफैगोन अ आयजङाथ' दायो जोंनि बेथिं सातस'है सोलिदों मनाव आरो माइब्रायाथ' आतस' बिदिनो नौस'आरो महनसेयाव

अ जागोन दे जागोन औ औ जागोन दे मोनगोन रनजितखौबो मोनगोन आरो माइब्राखौबो मोनगोन अ ओं अ जागोन दे अ अ अ जागोन दे जागोन आङो बिदिनो अ जागोन दे अ जागोन जागोन आं सेस्था खालामगोन हानायमानि आं हरगोन नोंनि नांगौमानिखौ

अ जागोन दे जागोन ओं अ औ अ जागोन दे जागोन दे नोंथांनो नागिरनायबायदिनो आङो सेसथा खालामगोन आरो हरगोन आरो आङो ओं

अ अ दोनथ'बाय औ दे होनबा आङो बुथुमनानै आङो नोंथांनो आं खबर होसिगोन दे हामबायसै